हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय स्थान बैंड का संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं विश्वनाथ राव जी हैं जो कि काफ़ी प्रचलित हैं और लोकप्रिय हैं आवेग बैंड है काफ़ी ये तीनों इतने प्रचलित हैं मध्य प्रदेश में कि इनके जब भी कोई शो होते हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है लोगों के दिल में इनके लिए काफ़ी जगह है जैसे कि इनका कहीं भी शो होता है तो अपने काम छोड़ कर वो उनके शो में जाते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है इनकी आवाज़ इतनी मनमोहक है कि आप इनके गाने सुनेंगे तो बस दिल करेगा कि सुने काफ़ी अच्छा प्रभाव है इनके आवाज़ का दिलों पर अच्छा राज़ करते हैं ये तीनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में ऐसा कौन ही है जो इनको नहीं जानता काफ़ी ज़्यादा अन्नपूर्णा देवी जी हैं जिनको लोग प्रेम करते हैं जिनके दिलों पर राज़ करती हैं ये अपनी आवाज़ से विश्वनाथ राव जी हैं जिनको कौन ही नहीं जानता मध्य प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनको न जानता हो इनकी आवाज़ को न जानता हो आवेग बैंड जिन जिसका आवाज़ इतना अच्छा है कि हम क्या ही बात करें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनको इनकी जो धुन है वो पसंद न हो